मैंने अभी यहाँ टीन शैड से एक जोड़ी जूते ख़रीदे थे जूते लेदर के थे और जब मैं देखा घर में मैंने उपयोग किया तो एक महीने में ही उस लेदर के जूतों में छेद हो गया है मतलब वह फट गया और मैं सोचा ज़रूर था मेरे बच्चे से कह कर मैं उसको किसी कम्पनी से बाहर से मंगवा लें पर यह हो नहीं पाया और मुझे दुर्भाग्य से वहीं से ख़रीदना पड़ा तो बहुत ही गंदा मेरा अनुभव रहा इन जूतों के साथ अब मैं वहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदने वाला हूँ